बड़े सारे निक्के बिजनस चलाने होने साढ़ै जिद्दर में रौह्ना होने काफी उत्थै निक्के बिजनस गै जि'यां तुस लाई लैओ करैना स्टोर ऐ करैना स्टोर इक किस्म दा स्टोर ऐ जिद्धर साह्नूं हर इक चीज सारे पिंड आह्लें सौदा चाकलेटस दाल पत्ती बगैरा जेह्ड़े घर दा निक्का निक्का समान हर इक चीज करैना स्टोर बड़े जैदा खुह्ल्ले दे होंदे रुरल एरिया च काफी करैना स्टोर लब्भी जंदे जगह् जगह् थोह्ड़ी थोह्ड़ी अग्गें अग्गें दो दो चार चार पंज पंज घर छड्डियै ते करैना स्टोर लब्भी जंदे तुसें करैना स्टोर बैनिफिशियल बड़े ऐ मह्ल्ले च क्योंकि करैना स्टोर इ'यां निक्के निक्के निक्के स्टोर होंदे जिध्दर खाने पीने दा समान रक्खे दे होंदा अगर ओह् नेईं होन ते सारें लोकें गी शैह्र जाना पवै अग्गें पिच्छें जाना पवै अर्बन एरियां च जाना पवै जिद्धर उ'नें टाईम बजे टाईम बेस्ट होऐ तां करियै करैना स्टोर बड़े जरूरी ऐ निक्के निक्के इद्धर मह्ल्ले च करैना स्टोर होने चाहिदे हर इक जगह् ओह्दै बाद निक्का हारा बी समान बी जि'यां दिक्खी लैओ मेरे दोस्तें नै कैफे खोह्लले दे ऐ कैफे कैफे अज कल दुनियां थोह्ड़ा अडवांस होआ दी ऐ कैफे दी जि'यां जि'यां लोग जाना दे कैफें च बैठा दे काफी बगैरा पीया दे मोमोस बगैरा खा दे सैंडबिचिस कैफे च सारें च अच्छी आम चीजां लभदियां कैफे है बी मतलब ठीक नार्मल प्राईस पर लब्भी जंदियां एड्डे एड्डे अजकल सारे लोक मतलब पे देई सकन ना कोई इन्ना जैदा मैंह्गा ना किश जि'यां ना जनरेशन अग्गें अग्गें जनरेशन आ दियां सारे मतलब मैकसिमम लोग कैफे जाना पसंद करदे ऐ हून कैफे दिक्खी दिक्खी दिक्खी साढ़े इद्धर गै बड़े कैफे खुह्ल्ली गेदे जिटयां ताए सूटा लै लो चाए ठेका केईं लोकें अपने खुद दे रैस्टोरैंट खोह्ल्ले दे होंदे काफी मतलब काफी मतलब अजकल जगह् उप्पर गै मतलब पंज पंज सौ मीटर दो दो सौ मीटर दूर कैफे खोह्ल्ले दे होंदे ऐ मतलब समाल बिजनस ओह्दे च आइयै कारां बगैरा रेह्ड़ियां बड़ें लोकैं लाई दियां होंदियां साईड उप्पर एह् बी समाल बिजनस च गै औंदियां जिसलै स्टार्ट करदे ऐं इद्धर केईं लोग इस्सी बहुत उच्चे लेई जंदे केईं थल्लै रेही जंदे समाल बिजनस कार्ड बगैरा जि'यां गोलगफ्फे बगैरा सैल्ल करदे कुल्चे बगैरा एह् सब किश ओह्दे बाद समाल बिजनस च जि'यां लाई लैओ कुसै ना कपड़ें आह्ली दकान खोह्ल्ली लेई कपड़ें आह्ली दकान कपड़े लब्भी जंदे लोग लेई औंदे दिल्ली जलंदर तों कपड़े अच्छै स्टफ्फ च औंदे उ'नें काफी मतलब इद्धर मारजन उप्पर बेच्ची ओड़दे अपना खर्चा बगैरा काफी प्राईसिस कड्डियै बेची ओड़दे कन्नै लोग शूज़ स्टोर खोह्ल्ली लैंदे बूट बाट बेचदे जेह्ड़े लोग बेच्ची सकदे ओह्दे बाद लाई लैओ तुस ओह् आई गेआ समाल बिजनस बिच आई गेआ ओह् खोह्ल्ली लैने साईबर कैफे साईबर कैफे लाई लैओ तुस कि लोग जिद्धर फार्म भरान जंदे ऐ अजकल नब्बै परसैंट दुनियां पढ़ी लिखी ऐ ते सारे लोग अजकल कोई ना कोई फार्म ला दे जिसलै जिसलै नौकरियां आ दियां ओह् आ दियां काफी लोग दुनियां सारी फार्म ला दी ऐ होर कोई में इक फाईल बनाने तिन्न चार इक दिन लगदा में चार दिन लग्गे फाईल बनादे बंदे कोल रश गै बड़ा हा टैम निं लग्गा दा हा में फाईल बनान जंदा ओह्दे कोल ग्राह्क औंदे रौंह्दे हे उत्थै कम्म रुकदा रौंह्दा हा मतलब बड़ा रश होंदा कैफें च बी बिजनस कोई निक्का बड्डा निं होंदा बल पैसे होने चाही दे पैसा अजकल हर इक कम्मै च ऐ लेकिन लोग अजकल शर्म करदे ऐ कोई बी कम्म करदे साढ़े दिक्खी लैओ बाह्रा दे लोग आह्नियैं कम्म करा दे लेकिन साढ़े लोग करदे कम्म लेकिन बौह्त घट्ट कम्म करदे ऐ बाह्रे दी दुनियां बड़ी जैदा इद्धर कम्म करदी ऐ तां करियै इत्थै लोकें कम्म खोह्लदे न हून जि'यां लोग समझा दे कि समाल बिजनस च पैसा बौह्त ऐ छोटी इनवैस्टमैंट होंदी ऐ इक काफी एह्दे च पैसा ऐ कोह्दे च समाल बिजनस च आपूं पिच्छें इ'नें प्लासटिक यूज करदी ऐ उसी पैह्लें निक्के निक्के समाल पार्टिकल च मशीन ओह कट्ट करदी ऐ फिर ओह्दा अस समाल पार्टिकल बेचनें होंदे ऐ ओह्दा मोलडिंगस बनादे ऐं मोलडिंगस अग्गें फैक्ट्री बिच्च बिकदी ऐ ओह्दे रिसाईकल होइयै प्रोडक्ट बनदे ऐं कप बगैरा डस्टबीन मतलब होर बी काफी पलास्टिक प्रॉडक्ट ख्लौने बगैरा बॉलस बिकट प्लास्टिक प्लास्टिक बैटस सबकिश उं'दे कन्नै बनदा रिसाईकल होइयै में सोचा ना मशीन समाल बिजनस स्टार्ट करां काफी अजकल दुनियां काफी दुनियां बिजनस स्टार्ट करने दा सोचा दी ऐ अजकल दी इन्नी इन्नी दुनियां दिक्खै दी कि जेह्ड़ा नमां स्कोप आ दा दुनियां दिक्खी जा दी ते उसी आडाप्ट करी जा दी अजकल कंपिटीशन दुनियां पड़ी लिखी कंपिटीशन ते बौह्त न हर इक चीज च कंपिटीशन अगर तुस नौकरी लैन जाह्दे ते ओह्दे च बी बड़ा कंपिटीशन ऐ थोह्ड़ा दस सौ इक ज्हार फार्म निकलदा निं इक लक्ख बच्चे फार्म लाई ओड़दा जेकर दस् लक्खी बी फार्म लग्गै तिन्न ज्हार पोस्ट पिच्छे कंपिटीशन ते हर इक जगह् जाओ रिस्क दी गल्ल होंदी ऐ पढ़ने दी गल्ल होंदी ऐ अपने दमाग उप्पर बिजनस च उ'ऐ तुस निक्का बिजनस स्टार्ट करो कोई बी चीज शूज़ स्टोर होई गेआ कोई बी चीज होई ओह्दे बाद तुस उसी बड्डा करी लैओ बिजनस बौह्त अच्छी इक्क बिजनस इक बौह्त अच्छा मतलब सोरस ऐ पैसा कमाने दा समाल बिजनस एह्दै च एह् फायदा तुसें कि अपना बिजनस आ सवेरे जाओ शाम्मीं घर आई जाओ फैमिली कोल बी अपनी बिजनस बी करी जा दे ओ इनकम बी इक जनरेट होई जा दी होंदी दकान दे उप्पर तुस नौकरी करगे नौ म्हीने बाह्र रौह्गे तिन्न महीनें घर औगे केह् फैदा पूरी उमर बाह्र कड्डी ओड़नी सतारां साल चौह्बी साल एह् गल्ल एह् ठीक ऐ समाल बिजनस बंदा स्टार्ट करी लै कोई बी चीज तां काफी अजकल स्टार्टअप लांच होआ दे कि किश इक स्टार्टअप दिक्खो लोह् अमाऊंट उप्पर बी काफी स्टार्टअपस ऐ अजकल एह् निं ऐ हाई अमाऊंट उप्पर करो तुस लोह् अमाऊंट उप्पर काड खोह्ल्ली लैओ मोमोस बेचो बगैरा चांपस बगैरा तुस साढ़ै इद्धर चांप ऐ बंम्बे चांप बाले उ'नें कार्ड तो स्टार्ट कीता हा अज उस बंदे नै पंज बंदे अग्गें रक्खे दे ऐ साढ़े इक खुद्द हून पिच्छें शॉप लेई ऐ ते मतलब कि जित्थै कार्ड लांदा हा अजें बी उत्थै कार्ड लांदा ऐ हून अपनी शॉप बी लेई लेई हून उत्थै अलग वर्कर रक्खे दे पैसा ऐ ते बंदा करै ते समाल बिजनस च बौह्त पैसा ऐ लोग कार्डस लाई लाई लाई बौह्त पैसा कमा दे ओह् बंदा चांपस सतराड़ी कुंजे मोमोस सपरिंग रोल बगैरा बेचदा टिक्का मशरूम टिक्का पनीर टिक्का बगैरा बेचदा बंदे नै चार पंज वर्कर अग्गें रक्खे दे मतलब ठीक ठाक प्राफिट जनरेट करा दा ओह् बंदा ओह्दे बाद तुस दिक्खी लैओ कि ओह् बंदा किन्ना पैसा कमांदा होग समाल बिजनस उ'नें निक्के हारे कार्ड तों स्टार्ट कीता हा कल्ला बंदा हा हून उस बंदे नै पंज बंदे अग्गें रक्खे दे दो हून दो बंदे ओह्दे रेह्ड़ी चलांदे ऐ तिन्न चार बंदे ओह्दी दकान चलांदे ऐ हून ओह् बंदे नै मिलियै इक दो बंदा होर हायर कीता जेह्ड़ा दकान च हैल्प बगैरा रेह्ड़ी हाल्ली बी बंदा ओह् लांदा ऐ केईं बंदे उद्धर जिध्दर रोड़ उप्पर रेह्ड़ी लांदे ऐं ऐन ऐच फोर्टी फोर हाई वे उप्पर जिन्ना अच्छा स्थल रब्ब उप्पर ते काफी दुनियां औंदी ऐ औंदी जंदी काफी दुनियां दिखदी ऐ खंदी रुकदी फिर हून इक बच्चे दकान खोह्ल्ली पिछली सैड जित्थै रेह्ड़ी लांदे हून सारे जेह्ड़े इद्धर अग्गें पिच्छे लोग लोकल लोग दकान्ना बैठियै खंदे बंदे पैक करांदे बंदा आनलाईन आर्डर लैंदा पैसा पूसा ठीक ठाक कमा दा ऐ समाल बिजनस च में सोचना इक शूज़ स्टोर बी काफी अच्छा आप्शन ऐ शूज़ अगर तुस दिल्ली चली जाओ तिन्न चार सौ रपे दे शूज़ पौंदी पंज सौ रपे दा मैंह्गे ते मैंह्गी कापी ज्हार रपे दी पौंदी उ'ऐ उ'ऐ साह्नू लोग दिंदे तिन्न तिन्न ज्हार रपे दा कापी ढाई ढाई ज्हार दी जेह्ड़ा पंज सौ आह्ला ओह् दिंदा पंदरां सौ रपे दा इं'दे बी काफी मारजन न पर तुसें एह् पता होना चाहिदा कुत्थूं शूज़ बधिया लब्भा दा ऐ और कुत्थूं अच्छा शूज़ लब्भा दा ऐ और कुत्थूं सस्ता शूज़ लब्भा दा ऐ काफी अच्छे एह् बी ऐ अच्छा ऐ जेह्ड़ा बिजनस शूज़ दा अगर दिक्खेआ जाए काफी बैनिफिशल ऐ साढ़े ते तुस निक्का बिजनस स्टार्ट करो लोह् इनवैस्टमैंट पर एह् ना ऐ कि समाल बिजनस स्टार्ट करना ते हाई इनवैस्टमैंट लाई ओड़नी लोह् इनवैस्टमैंट पर बिजनस स्टार्ट करो हां जिसलै प्राफिट आई जंदा बंदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा प्राफिट मारजन कड्ढियै बिजनस उप्पर पैसा लाओ उसी ग्रो करने दी कोशिश करो एह् निं ऐ कि कुसै बिजनस गी उत्थै गै रक्खी रक्खो अगर तुस बिजनस च इनोवेशन निं करो गो ते बिजनस इक दम बंद होई जाह्ग टाईम टू टाईम बिजनस गी इनोवेशन चाहिदी ऐ बाकी दिक्खी लैओ समाल बिजनस ठीक ऐ